ہلو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں زید بات کر رہا ہوں میں نے آپ کی سائٹ سے ایک ڈریس آڈر کری تھی جو میں چیک کر رہا تھا کافی اچھی لگ رہی تھی تو ایک آدھ دن میں میرا کمپٹیشن ہے اس کے لیے میں نے آڈر کری ہے آپ کی سائٹ سے ڈریس اس کے ریٹ بھی مجھے اچھے لگے جس قیمت پہ آپ دے رہے ہیں وہ بھی اچھی تھی کوالٹی میں نے چیک نہیں کری باقی جو دیکھا ہے میں نے لوگوں نے جو اس پہ ڈالا ہے کوالٹی اچھی ہے تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو میرا ٹائم دکھا رہا تھا نا چار سے پانچ دن کا ٹائم دکھا رہا تھا آڈر آنے بھیجنے کے لیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ چار سے پانچ ہی دن لگیں گے یا جلدی آ سکتا ہے آڈر وہ مجھے کیوںکہ وہ پرسوں ہے نا وہ میرا دو دن بعد کمپٹیشن ہے مجھے پرسوں تک چاہیے آڈر وہ تو اگر ہو سکے تو پرسوں تک بھیج دیجیے آڈر اگر مان لیجیے جیسے آپ نے آڈر بھیجا ہے اور مجھے آڈر وہ ملا نہیں دوسری چیز مل گئی مجھے تو واپس تو ہو جائے گا نا یہ اور جیسے کٹی ہوئی مل گئی یا کہیں سے نقصان ہوا ہوا مل گیا تو میں اگر ویڈیو وغیرہ بنا کے رکھوں یا میں وہیں پہ جیسے آپ کے یہاں سے ڈلیوری بوائے آتے ہیں ان سے ان کے ہاتھ میں چیک کروں تو اس میں واپس ہو جائے گا نا کوئی دقت تو نہیں آئے گی کیوںکہ پیسے بعد میں دوں گا نا چیک کرنے کے بعد اس سے کوئی دقت تو نہیں ہے ٹھیک ہے میں پرسوں تک آ جائے گا آڈر باقی میں چیک کر لوں گا اور کوالٹی وغیرہ اچھی لگی تو میں آپ کو ریٹن کر دوں گا تو مجھے بتا سکتے ہیں ریٹن کرنے کا کتنے دن ہیں اس میں اچھا سات دن تک میں ریٹن کر سکتا ہوں اسے ٹھیک ہے سات دن کے اندر میں ریٹن کر سکتا ہوں کوئی دقت تو نہیں ہے نا اس میں جیسے پیسے وغیرہ کٹ جائیں گے یا کچھ ٹھیک ہے